आठ नवम्बर उन्नीस सौ चौरासी छब्बीस जून उन्नीस सौ पिच्चासी सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ इन्क्यानबे सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ पिच्चासी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तासी